عموماً دہلی کے دیہی علاقوں میں خبر رسانی کے ذرائع تین ہیں اولاً سوسل میڈیا جس میں مختلف یوٹوب چینل شامل ہیں یہاں کی آبادی جو خواندہ نہیں بھی ہے وہ بآسانی شوسل میڈیا کے ذریعہ اپنے موبائل کی مدد سے معلومات حاصل کرتی ہے کچھ یوٹوب چینل علاقائی سطح پر خاصی سرگرم ہیں جو خاص طور سے علاقائی خبروں کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں جنہیں عام لوگوں کے ذریعہ پسند کیا جاتا ہے دوسرا ذریعہ پرنٹ میڈیا کا ہے جسے خاص طور سے پڑھے لکھے طبقوں کے درمیان مصدقہ خبروں سے واقفیت کے لئے استعمال میں لایا جاتا ہے مسلم آبادی میں خصوصاً اردو کے اخبارات معمولات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں علاوہ ازیں ٹیلی ویژن کے خبریہ چینلوں کے ذریعہ بھی خبروں سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے